बागवानी लगाने से हमको यही फ़ायदा है की छाया रहती है बैसाख महीने के समय में उस छाया में हम अच्छी तरह से खाट कुर्सी लगा करके बैठा करते हैं वहाँ पर दस आदमी की भीड़ भी लग जाती है और बागवानी लगाने से पर्यावरण दूषित नहीं रहता है सही रहता है और बारिश बारिश का मतलब पर्यावरण से बागवानी से मतलब बारिश की समस्या आती रहती है अगर बागवान नहीं रहे तो पर्यावरण गड़बड़ा सकता है और वह पेड़ पौधा कटने के कारण पर्यावरण चार बरस पाँच बरस पहले से ही परेशानी झेलना पड़ता है किसानों को और गाँवो में रहने वाले लोगों को परेशानी है इसीलिए बागवानी तो लगाना ज़रूरी है और बागवानी लगाने के साथ साथ उसमें फल फुल वगेरह चीज़ मिलती रहती है और फल फूल शरीर के लिए फ़ायदेमंद है इसलिए बागवानी हम लोग लगाते है और उस उसको देखभाल भी अच्छी तरह करता करते रहते है